جی میرے خیال میں آج كی ابھرتی ہوئی دنیا كافی تیزی كے ساتھ ترقی كر رہی ہے اور پہلے اس سے پہلے كے مقابلے میں اب چیزیں بدلتی نظر آ رہی ہیں اور سہولتیں دن بدن پیدا ہوتی جا رہی ہیں جو كام ہم پہلے چھ مہینے میں اور ایک سال میں كرتے تھے كمپیوٹر اور الیكٹرانک مشینوں كے ذریعے وہ كام ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے